मुझे टी वी शो में फिल्म भी पसंद है और धारावाहिक भी पहले मैं धारावाहिक देखती थी और फिल्म भी देखती हूँ कुछ कुछ पसंद जो आते है वो फिल्म मैं देखती हूँ धारावाहिक मैं देखती थी एक आता था धारावाहिक इमली करके तो उसमे मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगती थी देखकर ऐसा इमोशनल वाली फीलिंग आती थी कभी कभी और कभी ये लगता था कि ये सारी चीज़ें सच चल रही हैं कभी लगता था नहीं ये सब बस दिखावा है लेकिन काफ़ी अच्छा सीरियल था उस सीरियल को मैंने कम से कम दो साल तक देखा है पूरा देख मतलब मेरा कभी ऐसा होता नहीं था कि मैं वो सीरियल को न देखूँ डेली उस सीरियल को देखती थी काफ़ी अच्छा सीरियल था और फिल्म मैंने के जी एफ देखा है फर्स्ट पार्ट भी देखा है उसका और दूसरा पार्ट भी देखा है मुझे फिल्म में बस ज़्यादातर ये पसंद है की लड़ाई झगड़ा हो चीज़ें हो फाइटिंग वगैरह जो चलती रहती है और इमोशनल चीज़ें भी उसमें भी रहती हैं फिल्म में भी रहती हैं उसमे दिखते हैं मतलब मम्मी पापा बच्चों का की उनका रिश्ता कैसा चलता है कैसा होना चाहिए आज के मतलब दौर में जो चल रहा है उस चीज को भी बताते हैं जो पहले जैसे रहते थे बच्चे उनके माँ बाप उस चीज को भी दिखाया जाता है धारावाहिक में भी कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को दिखाया जाता है धारावाहिक भी काफ़ी अच्छी पहले आती थी अभी तो मुझे ऐसा मैं कुछ देखती नहीं हूँ लेकिन पहले जो आते थे धारावाहिक काफ़ी मैं देखती थी और फिल्म भी अभी एक आध दो देख लेती हूँ के जी एफ टू भी आई थी उसको भी मैंने देखा था काफ़ी अच्छी थी